आएँ आबू ने समस्तीपुर ठीक जगह छै आओर सब बेबस्था छै ठीक छै बेबस्था सुविधा बेबस्था सबकिछु भऽ जेतै ओहिसबलए नहि चिन्ता से सबचीज बढ़िआँ छै गाड़ीके बेबस्था सब भऽ जेतै रहैओके जगह ठीक छै रहैओके जगह से हम करा देब अपनेके आएँ माइ अस्थान छथिन कालीजीके मन्दिर छथिन लछमीजीके मन्दिर छथिन मन्दिर फेर एगोपर छथिन ओहिठाम जे मन्दिर जेहन अहाँ आगू देखिऔ खानपानके बेबस्था भी सब छै अथी छै जहाँ जे करबै सब बेबस्था सबरङ्गके सुविधा अहाँके मिलि जाएत रहैऔके सुविधा भऽ जेतै जे चाहबै से सब तखन सब बेबस्था अपनेके भऽ जैत आएँ आबू ने हेलो गाड़िओके बेबस्था भऽ जेतै गाड़िओके बेबस्था छै सब जे जे गाड़ी पकड़ऽ चाहबै सब गाड़ी हेतै बोलेरो चाहबै बोलेरो हेतै कार चाहबै कार हेतै बस चाहबै बस हेतै सब बेबस्था हेतै अबै जेहन जे चीज खोजबै सब चीज अहाँके मिलि जाएत ओहिठाम खाना भी बढ़िआँ मिलत होटलमे ताहिके बाद रहैके से सुतैके ठौर ओहो मिलत गाड़िए घोड़ा जाए आबैके सुविधा जे तकबै सेहो हैत हँ गाड़िओके ठौर मिलि जाएत सबकिछु मिलि जाएत अहाँके हिसाब किताबमे तखन अपनेके बुझलहुँ कहलहुँ कोनो चीजके अपनेके दिक्कत नहि रहत रहबाके चाही आउ कहिऔ गुम भेल छी आएँ जोरसँ बाजिऔ नहि बुझै छी कोन चीज गाड़ी घोड़ाके सुविधा सबचीजके सुविधा अहाँके मिलत कोनो दिक्कत अहाँके अपनेके हमरो पाँच साल कोनो कोनो काज अपनेके हैत कोनो आबू अबै छी कि मन्दिरो कहबै तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिरसब छै एहिठाम सब मन्दिरसब अहाँ देखि सकै छी हुँ थनेसर बाबाके मन्दिर छथिन कालीजीके मन्दिर छथिन बजरङ्गबलीके मन्दिर छथिन सब भाइके मन्दिर भऽ गेलै